जायखि जाया जरखा सान हाबनायखौ औ आं गोसोयाव दङ साना फुंनि द' रिंगायाव ओंखारो सानजाथिङै आरो बेलासिनि द' रिंगायाव हाबलाङो सोनाबथिङै